जेह्का मेरा सुआद ऐ गानें च ओह् थोह्ड़ा बक्खरा मतलब अ'ऊं गाने सुन दा रैप म्यूजिक ते रैप म्यूजिक होंदे ओह् उं'दा शो आ दा हा इक हस्सल करियै हुन आ दा हा कन्नै पैह्लें बी आ दा हा इक हस्सल टू पाइंट ओ अगर तुसें सुनेआ दिक्खा होऐ तां तुसें पता होऐ हां बा जैदातर लोकें ओह् नेईं ऐ सुने दा ते जेह्के रैप म्यूजिक होंदे तां उं'दा चक्कर एह् ऐ कि उं'दे थोह्ड़ा मतलब पाप म्यूजिक होंदा ते मेरा उसदे च जेह्का पसंदीदा कलाकार हा उसदा नां हा पैराडाक्स ते इक होर बी ऐ हा एम सी स्केयर ते हुन तुसें इंडियन आइडल दा ओह् पाई ओड़ा उस दे बारै ऐसा मिकी नेईं ऐ पता कि में दिक्खेआ निं इंडियन आइडल ना में भाखा दिक्खना इयै निं चीजां ते चलो